मेथाइ रोजाबनाय होनोब्ला नों गिबियावनो नोङो सासे मोजां भइसनि मोजां गारांनि मानसि जागोरनांगोन सोरबा सोरबा बांसिनानो ओरैनो ओ क्लासिकेल लायालासिनोबो मेथाइ रोजाबो नाथाय क्लासिकेल लाब्लाथाय नोंहा ओ साबसिन जायो आरो मेथाइ रोजाबनायाव माखासे मानि भिथोरिया बुस्थु बुजिनांगौ माने ओ बुजिनांगौ माखासे मानि थायो भिथोराव बे बुस्थुखौ नोङो बुजिजोबनोब्लाथाय एखदमबारे नोङो मिउजिकनि भिथोराव हाबथारनोब्लाथाय मेथाइ रोजाबनायनि भिथोराव जुदि नों हाबथारनोब्लाथाय नोंनो माने बेखौ नांथारगोन माने क्लासिकेलखौ नोंनो मास्ट बि नांथारगोन आरो माने क्लासिकेल गैयाब्लाथाय नोङो ओ गिबियावनो मेथाइ रोजाबनायनि बागै बारा एसेबां बुजिया बेखौ आं बुंनो सानो मानो होमब्ला नों क्लासिकेल गैयालासिनोबो माखासे मानसिफ्रा मेथाइ रोजाबो नाथाय बेसोरो रोजाबनोल' रोंगौ नाथाय बिथांमोनहा गुबुननो होफिननो रोङा बा गुबुननो फोरोंफिननो रोङा बे बुस्थुआ आरो नों जेसेबांनो फोरोंनो हागोन एसेबांनो बुस्थुआ बांबाय थागोन बे खमायनाय नङा बिनि थाखायनो नोङो टिउरिटिकेलिबो रोंनाया मोजां आरो प्रेकटिकेलिबो रोंनाया मोजां बांसिनानो जोंना प्रेकटिकेलि ओ रोंनाय मानसिफोर थायो नाथाय टिउरिटिकेलि बांसिनानो रोङा बेखौ ओ क्लासिकेल लाब्लासो मिथियो जे ओ मेथाइ रोजाबनायाव मा मा गोनांथि दङ मेथाइ रोजाबनायाव आं गिबियावनो बुंनो सानो क्लासिकेला मास्ट बि गोनांथार बे क्लासिखेलखौ लानांगौ गासिबो लानांगौ क्लासिकेल लाब्लाथाय नों मेथाइ रोजाबनायनि माखासेमानि बे लैथोआव ना नागिरनायबायदि माने नोङो मोनफ्रोमबो नाखौ नागिरनानै ओ लानो हायो जेनोबा गियानखौ मोननो हायो जेरै ना नागिरनायबायदि लैथोआवथ' गोबां ना थायोनालाय बिनिखायनो नोङो जेसेबां हायो माने नागिरनांगौ आरो बेबायदि आरो मेथाइ रोजाबनाया ओ रोजाबनायाव बेफोरो गोबां हेफाजाब होयो ओ मेथाइ रोजाबनायाव जेनोबा क्लासिकेला नोंखौ गोबां हेफाजाब होयो नोङो क्लासिकेल थायोब्लाथाय नोंहा साहसबो मोनसे थायो जे आंहा रोंगौ आहा रोंगौथि दङ बिनि सायाव बेखौ नोङो गुबुननोबो होनो हायो बुजायनोबो हागोन नोङो बेबायदि आरो माने बे हेल्प खालामो आरो नोंनि भइसखौबो ओरैबायदि गोदै खालामो बे क्लासिकेला बेफोर नोंखौ सुफुंगोन आरो माने नोंनि मेथाइ रोजाबनायाव नोङो माबोरै रोजाबनांगौ नोङो नोंनि भइसखौ माबोरै लांनांगौ बेफोरनि गासै फरमुलाखौनो नोङो क्लासिकेलनि गेजेरजों मोनगोन आरो ओ बिदिनो मेथाइ रोजाबनायाव नोंनो माखासे इन्सट्रुमेन्टनिबो गोनांथि जायो हारसिंथ' मेथाइ रोजाब जायानालाय बियो हारसिं मेथाइ रोजाबोब्लाथाय बियो गहेना गैयै रखम जागोन आरो जेरै सासे सिख्लाखौ गहेना गानाब्लाथाय माखासे ओ मेकआपफोर होयाब्लाथाय बायदिसिना मेकआप गायाब्लाथाय बेखौ जेरै लानथ'थ' लांदांदां नुयो बेबायदिनो मेथाइ रोजाबनायलब्लाथाय जुदि दामग्रा देग्राफोर गैयाब्लाथाय इन्सट्रुमेन्ट्स गैयाब्लाथाय माने मेथाइ रोजाबनायाबो आधुरा आरो मोननैजोंसो मोनसेखानालाय बिनिखायनो मेथाइ रोजाबनायाव दामग्रा देग्रायाबो ओ बांसिनै बिफाव लायो बिथांमोनहा गहेना गानहोयो दामग्रा देग्राफ्रा बेनिखायनो मेथाइ रोजाबनायाव नोङो दामग्रा देग्रायाबो एखदमबारे गोनांथार आरो बेनिखायनो जुदि नोङो माबा मोनसे दोंसे मेथाइ रोजाबनो थाङोब्लाथाय दामग्रा देग्राखौबो नांथारगोन आरो नोंनाव दामग्रा देग्रानि गियानाबो थानांगोन नों मेथाइ रोजाबग्राल' जानानै थानाय नङा ओ जानाय नङा मेथाइ रोजाबग्राल जानानै जानाय नङा नोङो बे दामग्रा देग्रानिबो नोंहा माखासे गियान थानांगोन बांसिन नलेज थानांगोन नोंहा ओ माबायदि रोजाबनांगौ आरो बियो थाल लयनि खोथा थायो माखासे मानि बुस्थुखौ माने बेफोरखौ माने क्लासिकेल लाब्लाथाय मोनो आरो माने बेयाव क्लासिकेलखौ लाथारनांगौ होननानै आं सानो बिनिखायनो जै क्लासिकेल गैया बे बुस्थुखौ बुजियोब्लाबो माने गुबुननि सिगाङाव बुंफेरनो रोङा आरो बे बुस्थुआ माने मेथाइ रोजाबनायाव क्लासिकेला गोबां ओ हेफाजाब होयो आरो इन्सट्रुमेन्टफोराबो गोबां हेफाजाब होयो होननानै आं बुङो